जानवरमे गाय पोसय छी हम तऽ गाय हमे पोसय छियै तऽ ओकरा सबसँ पहिने तऽ रहयके व्यवस्था कयलहुँ झाड़ू बहारु दैत रहलहुँ ओकर स्वास्थ्य बढ़िआँ रहय लए जे मच्छड़ ओच्छड़ काटि नहि दै तै दुआरे धुआँ करैत रहलहुँ बिछाओन आर ठीकसँ ओछा कऽ पेशाब आर कयलक तऽ सुखाकऽ पसारि कऽ ओकरा देलहुँ राति साँझ कऽ ओढ़ा कऽ सुता देलहुँ ठण्डामे गर्मीमे गर्मी नाहित बाहर कयलहुँ खाय लए घास हरिहरी जेना भुस्सा भेलय ठठेर होइ छै ओकर कुट्टी काटिके देलहुँ हरयरी कनिये कऽ देलहुँ मिला कऽ तऽ खेलक मकइ गहुँम पीसा कऽ रखलहुँ से छिट देलहुँ ओइमे तब खाना ओना खेलक बच्चा ओचा देलक तऽ ओइ बच्चोके नाम आर रखलहुँ खुब ब गायसँ प्रेम रहल धीआपूताके लअ कऽ बच्चा सङ्गे खेलल सब ओकरा बढ़िआँसँ रखलहुँ दवाई बिरो केना दुःख होइ छै तक्कर धिआन रखलहुँ एगो उहो तऽ एगो परिवारे होइ छै ने सब ओइमे लगल रहय छी आओर कनौसँ अयलहुँ ओकरेपर धिआन रहल तऽ गेलहुँ तऽ एते हरियरी लअ कऽ आगूमे धऽ देलहुँ खाय लागल ओहो देखलक तऽ भोकरऽ लागल बुझलक जे हमर किसान आबि गेल किसानके देख कऽ उहो चिन्हि जाइ छै ने जे हम्मर कहय बजलहुँ तऽ भोकरऽ लागल आओर हमहुँ आर गेलहुँ तऽ ओहिठाम रहलहुँ किछु किछु लअ गेलहुँ हरियरे रोटिये भात बनल रहल बचि गेल तऽ गायके सानिमे मिला कऽ खिआ देलहुँ तऽ खेलक जाहिसँ ओकर भूख कखनो नहि बुझाइ से हिसाबसँ रखने रहलहुँ गायके हमरा आरके जानवरसँ से बड्ड प्रेम रहइए लगाव रहइए सब सब प्राणी ओइ गायमे लटकल रहलहुँ जिनका जे बुझायल जखन जहाँसँ जे अनलक से हुनका आगुमे धऽ देलक